جی ہاں میں نے بہت سارا سفر کیا ہے اپنی شوق کے لیے مجھے نئی نئی چیزیں دیکھنے کا بہت شوق ہے نئی نئی جگہیں گھومنے کا شوق ہے ملک میں دوسرے ملک میں بھی میں بہت سفر کیا ہوں پرانی جو پہلے کے لوگ جو بنا کر گئے ہیں جو میوزیم وغیرہ تو وہ سب چیزیں ہمیں دیکھنے کا بہت شوق ہے اس اس چیزیں ان جگہوں پر ہمیں گھومنے کا بہت شوق ہے میں گھوما بھی کرتا ہوں اور یہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس دور کے لوگ کیسے رہا کرتے تھے وہ کیا چیزیں استعمال کرتے تھے اپنے کھانے کے لیے اپنے رہنے کے لیے جنگ وغیرہ میں کن ہتھیاروں کا وہ استعمال کرتے تھے تو ان سب چیزوں کے میں شوقین ہوں اور ان چیزوں سب چیزوں کے لیے میں نے بہت سفر کیا ہے جس طرح لال قلعہ ہے یہ بہت پرانی جگہ ہے میں وہاں بھی گیا اور وہاں بھی دیکھا کہ میں پہلے کے لوگ کیسے رہا کرتے تھے محفلیں کیسے لگتی تھیں اس زمانے میں ہتھیار کیسے استعمال ہوتے تھے تو میں سفر کرتا ہوں ان سب چیزوں کو دیکھنے کے لیے بہت شوق سے سفر کرتا ہوں اور میں پہلے بھی کرتا رہا اور اب بھی کرتا ہوں اور ان شاء اللہ آئندہ بھی کرتا رہوں گا تو میرا جو شوق ہے وہ پرانی چیزوں کو دیکھنے کے لیے ان کو سمجھنے کے لیے میں اپنا سفر بہت زیادہ کرتا ہوں شوق سے کرتا ہوں